हेलो हेलो हा केरु था ॻाल्हायो हा हा बासमती राइस बासमती हा ठीकु आहे ॿियो न न मेम न न मेम असांखे बासमती त ॾाढो सुठो आहे इंडिया गेट जो अढाई सौ रुपए किलो आहे साबुत चांवर जो फ़र्स्ट क्लास हलंदो आहे उनमें ऐं जेको खीर ठाहींदो हिकिड़ो हुनमें टुटल चांवर बि ईंदो आहे हो अगरि वठंदव त हो ॾेढ सौ रुपिए किलो आहे न न ब्रेंड ब्रेंड आहे मेम ब्रेंड ब्रेंड जी कुझु बि शइ ख़राब थोरी थींदी आहे लोकल थोरे विकिणूं था असां

त हिक तव्हां सैंपल था घुरायो न हिक किस्म जा सें हा हूं हूं मेम तव्हां ईअं कयो न असांखे ॾिसो लूज त थींदो कोन्हे ॾह किलो पंज किलो जी पैकिंग थींदी आहे हा अगरि तव्हांखे पसंदि न हूंदो पोइ तव्हांजो वा चांवर असांजो तव्हांजो रिटर्न थी वेंदो

पैसा ठीकु ई आहिनि पैसा ब्रेंड कंपनी आहे ॾाढा सुठा चांवर आहिनि हिक दफ़ो खाईंदव त ॿीअर असां खां घुराईंदा रहंदा तव्हां ठीकु आहे मेम हा

हा ठीकु आहे को असांजो छोकिरो ईंदो तव्हांखे ॾियण वास्ते तव्हां पैसो उनखे कैश ॾींदव या जीअं ॾींदो ॿुधायो थो ऊअ ऊअं ई थी वेंदा

ठीकु आहे मेम मां तव्हांजो नम्बर ॾई छंॾदुमि उनखे तव्हांखे पहिरीं कॉल करे वठंदो न ओ बिल में लिखयल आहे असांजे बिल में लिखल आहे की अगरि क कोई शइ पसंदि न आहे त खुलयल शइ वापिसि न हो बि असांजो छोकरो ई ईंदो असांजो ॾाढो वॾो स्टोर आहे असां कोई नंढा मुंडा वारा माण्हू कोन्ह आहियूं असां असां ज़बान ते हलंदा आहियूं

ठीकु आहे तव्हांजी बेल जन हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे